दानि बे इन्टारनेट जुग बा टेक्नलजि जुगावहाय इउथुब इउथुबा मोनसे जोंनि गेजेराव गोबां जायगा लानो हादों जों इउथुब खौहाय जोंनि सुबुं माहारिफोरा जोबोर अनसायनायखौ जों नुनो मोन्नाय जायो बेबादिनो जोंनि बर' समाजावबो बा बर' रावै जोङो गोबां इउथुब चेनेल फोर खुलिनाय नुनो मोनो बेबादिनो जोङो जोंनि आर बि फिल्म प्रडाक्सन रिया ब्रह्म बिथांनि चेनेल खौबो जों नुनो मोन्नाय जायो दा बिथांनि चेनेलावहाय जोंनि बर' रावैनो जोंनि बर'नि जानाखि समाज बा काल्सार बिनि सोमोन्दैहाय मोजां मोजां कन्टेन बा स्क्रिप्ट लानानैहाय बिथांमोनहाहाय मोजां मोजां पुल सावथुन बेजोंनो लोगोसे एल्बाम फोर सर्ट एल्बाम फोर बिदि गानानैबो बिथां मोनहा चेनेलावहाय आपलड खालामो दा बेफोरखौ नायनानै आङो जोबोर मोजां मोनो बेजोंनो लोगोसे बिथांमोननि जानाखि बे चेनेल बे चेनेलाव बा प्रडाक्सन आव बिथांमोनहा गोबां जोंनि बर' लाइमोन बा सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय स्कफ होयो बेजोंनो लोगोसे जोंनि जानाखि सेंग्रा सिख्लाफोरनि एबा सेंग्रा सिख्लाफोरनि एबा लाइमोनफोरनि जिउ दानायाव बिथांमोनहा गोबां मदद होदों जायनाखि बे चेनेल नि गेजेरजों जोंनि बर' लाइमोनफोरा बा जोंनि बर' सुबुंफोराहाय गाव गावनि मुंखौहाय आरजिनो हादों बेनि थाखायनो बे बिथांमोननि आर बि फिल्म प्रडाक्सन खौहाय आङो बर' रावयै बेजोंनो नुनायलाय आरो बिथांमोन बिथांमोननि जानाखि बे खामानि मावनो लानाय बा बे प्रग्राम बा चेनेल बिथांमोननि चेनेल खौ आङो मोजां मोनो बा अनसायो दा बेबादिनो बुंनो थाङोबा गुबुन रावफोरनि जानाखि प्रग्राम फोर होन्नानै बुंनो थाङोब्ला आङो इण्डियान आइडल जानाखि इण्डियान आइडल जाबायथायो गान खन्नायनि बेखौ आं नायनानैहाय जोबोर मोजां मोनो मानोना बे प्रग्रामावहाय गोबां खना खनलाफोरनि लाइमोनफोरा बा गथ' फोरा बा सेंग्रा सिख्लाफ्राहाय फैनानै गाव गावनि टेलेन्ट खौ बा गान खन्नायखौहाय देखाय फैयो आरो बेजोंनो लोगोसे बेयावहाय जानाखि बे इण्डियान आइडल बेयो मोनसे गान खन्नायनि मोनसे जोबोद मोजां प्लेटपर्म बेनि थाखायनो जोङो बेखौहाय बा आङो बे प्रग्राम खौहाय मोजां मोनो नायनानै आरो बेयावहाय जाय बिथांमोनाहाय बाहागो लायो बिथांमोनाहाय साफा साफा मोनसे गावखौनो गान खनगिरि बा सिंगार महरैहाय दिन्थिनो हायो जोंनि बुहुमाव बेनि थाखायनो बे इण्डियान आइडल जानाखि हिन्दि लेंगुइज यै बा रावयै जायो बे प्रग्राम खौ आं नायनानै जोबोर मोजां मोनो